हमरा सभके गाँवमे देखल जाइ छै टी वी मनोरञ्जन खातिर कतहु भी नहि छै कोनो काम धन्धा टी वी देखल जाइ छै मोबाइल चलायल जाइ छै पिकनिक मनाबय लए पूर्णियाँ चिड़ियाँ घर कहीँ भी चलल जाइ छै हर जगह जाइ छियै तब कतहु कोनो चीज करल जाइ छै ओहिसँ नहि होइ छै पटना चलि जाइ छियै हर मनोरञ्जनके देखल जाइ छै मोबाइल भी चलायल जाइ छै हर जगह जायके बाद हमरा सभ देखल जाइ छै नहि होइ छै कतहु चलि जाइ छियै घूमयके लिए कीसभ करब घुमि कऽ हर चीज टी वी मोबाइल हर देखल जाइ छै कोन कोन जगहमे दिल्लीओ चलि जाइ छियै पिकनिक मनाबय लेल कतहु भी चलि जाइ छियै हमरा सभ समयसँ कोनो काम नहि छै तऽ समयसँ जा कऽ कतहु मनायल जाइ छै हमरा सभके ईसभ गाँवमे नहि छै काम धन्धा चलि जाइ छियै कतहु सभ दीदी मिलि कऽ हमरा सभ पिकनिक करय लेल भाय बालबच्चा हर सभके साथ जाइ छियै हमरा सभ पिकनिक मनबय लेल क् दिल्ली गेलियै तऽ हर समय हमरा सभ बालबच्चाकेँ लए कऽ पिकनिक मना लेलियै देखि लेलियै चिड़ियाँ घर चलि गेलियै पटना भी चलि गेलियै सहरसा चलि गेलियै हर जगह हमरासभ जा कऽ अपन देखि लै छियै तब आबै छियै तब हमरासभ जाइ छियै हर चीज देखल जाइ छै घोड़ा घर मिल जाइ छै चिड़ियाँ घर मिल जाइ छै कबूतर मैना हर चीज वहाँ जगहपर हमरा सभके मिलयके सुविधा छै तब देखै छियै हर जगह जाइ छियै तब देखै छियै नहि तऽ नहि देखि पयबै ओ सुनै छियै हमरा सभ गाँवमे चलि जाइ छियै गाँव घुमैओ लए घुमि कऽ आबै छियै तभी मन् मनोरञ्जनके पूरा होइ छै हमरा सभके हर जगह आब टी वी छै टी वी मे देख लेलियै मोबाइलोमे देखि लै छियै तकरबाद हिनका हर जगह हमरा सभ देखि कऽ तब आबै छियै जेना छै कतहु सभ जयबै देखि लेबै तब अयबै हमरासभ सभ कोइ जा कऽ देखै छियै